आमची आतांची बटरफ्लाय कंपनिची तीन बर्नराची आमची गॅस स्टोव आसा तो मातसो कितें आसा खूब इनकन्विनीयन्स कशी दिता आमकां की तो मुवेबल जाता तो असो हालता हें आयदनां हें बी दवरता आसतना आनी दुसरें म्हणजे ताची फ्लेम आसा न्ही ती एक एकदां हळडुवी पेट्टा आनी आयदनां बी पिड्ड्यार जातात तीं काळीं जातात खालच्यान आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तेका लायटराचें हे इनबिल्ट नासल्या मुळे भायल्यान तेका लायटर किंवां हेणें त्योका काडी लावन तें हे पेटवचें पडटा आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे तेंचें पायप जें कितें हें आसा न्ही तेका कनेक्शन पायप बी सिलिंडर सो तेका कितें आसा तें सगळें दिसता भायल्यान अशें ऑपन आसलेल्या कारणान त्या मुळे हो आमकां खुबूच वायट एक्सपिरियन्स ते हेच्या बद्दल आमकां तो येल्लो आसा ती इवन तें कार्बन जाल्लेल्या कारणान तेका साफ परत परत तें साफ करचें पडटा तेचें बरनल आसा तें काडून सो हें खुबूच इनकन्वीनियन्स जाता आमकां